हल्लो जी ॿुधायो हल्लो तव्हां फ़ोन कयो आहे नी तव्हां ॿुधायो छा खपेव ता अरे तव्हांखे कुझु खपे या असां कपिड़े जो कमु कंदा आहियूं तव्हांखे कगिड़ी वराएटी खपे इहो ॿुधायो भाई चिकन हथ वारी खपेवु चिकन मशीन वारी खपेवु उहो ॿुधायो तव्हांखे के हा त असांजी ॿ टे शाखाऊं आहिनि राजाजी फ़ॉरम में बि हिकु दुकानु आहे ऐं हिकिड़ी चौंक में बि तव्हांजो जहिड़ो भरिसां पए त उहो ॿुधाए उन जो एड्रस तव्हांखे ॿुधायूं न त तव्हांखे होलसेल में खपेवु रिटेल में खपेवु केतिरो खपेवु तव्हांखे भाई होलसेल जो अघि तव्हांखे थोरो घटि पवंदो ऐं रिटेल में तव्हांखे थोरो अघि वधीक पवंदो होलसेल लाइ तव्हां चौंक पासे हली वञो उते मुंहिंजो भाउ वेहंंदो आहे उहो तव्हांखे सुठे अघि में ॾींदो तव्हांजे मन जे मुताबिक हा ॿियो कोई हुकुम हुजेव त ॿुधायो हा भाई हुते वेंदव हुते ॻाल्हाइण थींदो त अघि जी ॻाल्हि बि हुते थी वेंदो ठीकु आहे ॿियो कोई कमु ओके जी ओके